तव्हां पंहिंजे बारे में थोरो असांखे ॿुधाईंदव हा मां आहे न नंढिपण खां पढ़ाई कई आहे पढ़ाई में मां अठ त ताईं पढ़ी आहियां पढ़ाई खां पोइ शादी थी मुंहिंजी ॿावीह में उन खां पोइ मां उन खां पोइ मां घर में ई हुअसि घर खां पोइ आहे न उहो मूंखे ईअं थियो की मां आहे न कुझु बि कया कुझु कया मुंहिंजे लाइ पंहिंजे लाइ की आहे न कुझु बि कुझु सिखा पोइ मां पार्लर सिखणु वियमि पार्लर में मां सिखी आयमि पोइ घर में मां पालर चालू कयो पोइ फिर थोरो थोरो करे करे पोइ होम सर्विस चालू कई हुअमि सर्विस में मूंखे ॾाढो सुठो आहे पालर में मां फेशियल वैक्स ब्लीच हैंड वैक्स लैग वैक्स सभु कंदी आहियां उन में मूंखे ॾाढो सुठो आहे अने सुठो हले पियो मुंहिंजे भॻिवान जी दया झूलेलाल सां अने अवे सभु सुठो ई सुठो थिए पियो मुंहिंजो अने नवे नवे नॉलेज भई मूंखे मिले पई इन में मां नओ नओ सिखण बि मिले पियो मां जॉब ते पोइ थोरो जॉब बि थी जॉब बि कई पई जॉब मां बि ॾाढो कुझु सिखी करे पोइ पाछो पार्लर घर में बि चालू कयो आहे उन में बि ॾाढो मूंखे सुठो आहे अने मुंहिंजे घोट जो बि सपोट मूंखे ॾाढो सुठो आहे मुंहिंजी धीउ बि मूंखे हेल्प कराईंदी आहे घर जे कम में त ते मां इहे सभु कम कंदी आहियां होम सर्विस बि ॾींदी आहियां अची करे इन सभु घर में बि ईंदा आहिनि कराइण लाइ अने मूंखे कुकिंग जो बि इलाही सौक आहे कुकिंग में बि मां सुठो सुठो सभु वेराइटियूं ठाहींदी आहियां जेके डोसा आहिनि इटली आहे इहो उत्तपम आहे द्राए दालि फ्राई आहे पोइ पिज़ा आहिनि बर्गर आहे फ्रैंकी आहे सभु ॾाढी वेराइटियूं मां ठाहींदी आहियां घर में मिठाई बि आहियां पंहिंजो खोराक सिंधी जी खोराक आहे उहा बि ठाहींदी आहियां गाजर जो हलवो बि ठाहींदी आहियां ॾाढी कुझु सुठी सुठी वेराइटियूं आहिनि जेकी सिंधियुनि जी पंहिंजी उहे सिंधियुनि में सभु थींदियूं आहिनि कड़ी आहे दालि पकवान आहिनि पंहिंजे सिंधियुनि जा उहे सभु सिखंदी आहियां अने सभिनि खे ठाहे करे इन खाराइण जो बि इलाही सौक रखंदी आहियां की घर महिमान अचनि ठाहियां अने सभिनि खे खाराया बसि उहा ई मुंहिंजी हॉबी आहे अने सुठो सुठो सभु हले पियो मूंखे सपोट सभिनि जो सुठो मिले पियो त झूलेलाल जी दया सां मां सभु कयां पई अने